गाने के लिए मेरा बहुत सारे पसंदीदा गाना है जैसे कि नीले नीले अम्बर पर चांद जब आए है और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना ऐसे बहुत सारे गाने हैं जैसे जिसको सुनने के बाद मुझे एक सुकून सा महसूस होता है और कभी कभी मैं जब अकेला बैठता हूँ और किधर जाता हूँ तो यह सब गाना सुनना पसंद करता हूँ क्योंकि यह सब सुनने के बाद मुझे एक अलग ही महसूस होता है और मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलती है तो मैं यह सब गाने सुनता हूँ पुराने ज़माने की और अभी अभी कुछ नए नए गाने जैसे रोमांटिक गाने भी है जो मुझे बहुत पसंद है और हमारा जो देश के लिए गाने हैं जो लता मंगेशकर जी का ऐ तुम मेरे वतन का लोगों यह भी मुझे बहुत पसंद है आता है यह सब गाने मुझे दिन मे तीन चार बार सुनना पसंद है और मैं हर दिन यह सब गाना गाता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ कभी कभी लोग तो मुझे बोलते हैं तुम तो इतना अच्छा गाते हो क्यों आप गाने मे क्यों नहीं तुमने ट्राई किया मैं बोलता हूँ नहीं भाई मुझे यह सब आपने लिए गाना पसंद है बस यह कह कर मुस्कुरा कर चला जाता हूँ